हाँ हैं भिंडी है नी भिंडी है नी हाँ हाँ सब चीज़ सब चीज़ है बोलिए भिंडी भिंडी है हाँ हाँ हाँ

लेना हाँ करेला है चा अस्सी रुपये भिंडिये हाँ भिंडी है साठ रुपये हाँ चालीस रुपये चालीस रुपये

तीस रुपये कितना लेना है एक किलो एक किलो में क्या होगा एक कुंटल बेचना है हमको हाँ एक कुंटल हमको बेचना है आइए हाँ वह हमको नहीं लेना लेना है आइए ना दुकान पर आइए दुकान पर जल्दी आइए